हम एकटा टीशर्ट मीशोसँ आर्डर कयने छलहुँ ओकर प्राइज कम छलय लेकिन हमरा बजटमे नहि छलय आओर ओकर सभ किछु तऽ ठीक छलय लेकिन जादा दिन टिकलय नहि तऽ ओ किछु खास हमरा नहि लागल